हॅं हेलो के बाजै छियै अच्छा हॅं हम बजै छी अहाँके पुतुल देवी पुतुल देवी पुतुल देवी बाजि रहल छी अस्पताल तऽ यऽ लेकिन देखै नहि छियै कोनो नहि यऽ सभ पब्लिक सभ अहाँकेँ घर अस्पतालमे किलोल करैत रहैया केओ ककरो नहि देखनाहर रहै छै नहि नहि किछो नहि तऽ एक रत्ती नाड़ी एना कऽ छुअत कहत नहि नहि तुरत रेफर कऽ देलक एहिठाम से अब लय कऽ जाउ डॉक्टरके ठेकाने नहि रहै छै अहाँके दूटा कम्पाउण्डर घुमैत रहत बुझू जे खाली ना नहि नहि कहियो काल कोनो डॉक्टर अहाँकेँ आबि जाइया तऽ आबि जाइया नहि तऽ डॉक्टर सभ कहाँ रहैया

हॅं की करतै तऽ सहरसा बरियाही कतहुँ लय कऽ जेतै जे मनुष्य कहुना सही भय जेतै नहि नहि एखन तक कहाँ आयल हँ कतेक हल्ला भेलै कतेक की भेलै लेकिन एखन तक तऽ नहि आयल हँ नहि नहि एखन तक नहि आयल हँ हुँ दवाइ सभ कहाँ देइया जँ बेसी अहाँके देखै छी जे पेसेन्ट अहाँके तबाही करतै तऽ दुटा पैरासिटामोल लऽ कऽ दय देत अहाँके ना नहि मुँह देखन नहि होइ छै यौ दवाइ सभटा वितरण भऽ जाइया ने दवाइ सभटा अहाँके चलि जाइया दोसरके मेडिकल मे हॅं अस्पतालक दवाइ अहाँ मेडिकलमे खरीदय लए जेबै तऽ एक तीन लागि जायत लेकिन हॉस्पिटलमे अहाँकेँ दवाइ नहि भेटत जनता सभ देखै छियै कतेक हन्गामा सभ करै छै फिर भी कोनो नहि डॉक्टरके लिए सरकारे राजी छै तऽ जनता की कय सकतेै से ने कहू नहि कोनो सुधार नहि होइ छै अहाँके ई जे मैम सभ छै अहाँके जाइ छै डिलेवरी पेसेन्ट लय कऽ तऽ कहलक जो एखन नहि हेतौ लयके चलि जो अहिठामसँ तऽ इएह तऽ अहाँके हॅं अहिठुमका इएह तऽ भऽ गेल भाषा अहाँके अब अहाँ पत्रकार छियै अहाँ सभ चाहबै तऽ बहुत किछु कय सकै छी सुधारके लिए ठीक